جی جی کونسے فلور پہ روم نمبر جی کیا ضرورت ہے آپ کو جی لنچ میں روٹی ہے نان ہے اور دال دال مکھنی پنیر شاہی پنیر اور نان ویج میں ہے چکن کڑھائی مٹن ٹکہ نہاری پایا قورمہ اسٹو جی آپ کیا کھانا پسند کریں گے

جی جی بٹر نان

ٹھیک ہے اچھا جی

ٹھیک ہے اور پانی ضرورت ہے آپ کو کتنی بوٹل دو بوٹل کونسی کولڈ رنگ دے دوں ٹھیک ہے اوکے اور کوئی چیز ٹھیک میں یہ آپ کی ہاں جی آپ کی ساری چیزیں ایڈ کر لیا ہوں اور میں ویٹر سے بھجواتا ہوں آپ کے روم میں روم نمبر کتنا بتائے تھے آپ تین نہ اچھا دو سو تین جی فرسٹ فلور اوکے ٹھیک ہے میں بھجواتا ہوں ویٹر سے ٹھیک ہے اوکے